स्त्रीमे जे अन्तर छै हमरा सबके यहाँ स्त्री जे कोन काममे अबै छै से हमसब बतबै विस्तारसँ बताबै छी स्त्रीके काम हइ घरमे खाना बनाबैके छै नहा सोनाके आओर हुनकर पूजा पाठ कऽ कऽ बर्तन चौका किचन ईसबमे हुनकर खाना बनाबैके काम छनि तकर बाद छनि कि जइसे कि लइका खेलैअन आओर लड़की सबके हमर सबके यहाँ जे हइ सुबहमे ने मतलब अपन जे काम छै हुनकरके नाश्ता पानि कऽ कऽ इसकुल जाइके आओर लइका सबके काम हइ सुबहमे अस्नान पूजा कऽ कऽ इसकुल भेजाबैके हमरा सबके यहाँ लड़की सबके मतलब गार्जियनसब की करै छथिन कि इसकुल नहि भेजाबै छनि बहुत कम शिक्षा देबऽ चाहै छथिन आओर बेटाके ज्यादा पढ़ाबै चाहै छथिन तऽ एहिके लेल हमसब कहब कि सब अपना भाइसबके नौजवानसबके कि अपना अपना लड़कीके पढ़ैऔ कि हुनकरो सबके विकास होइ देखिऔ एहि सरकारके तेँतिस परसेन्ट आरक्षण देले छथुन लड़की सबके महिला सबके एहिके लेल हमसब कहब लड़की सबके विशेष कऽके पढ़ैऔ लइकासब तऽ जहाँ नहि तहाँ जाके पढ़िओ लै छथुन लड़कीके लेल सरकारसँ हमसब विशेष सुविधा माँगै छी कि लड़कीके कहीँ नहि जाइके पड़ै अपना गाँवमे इसकुल होइ अब नजदीकमे हाट होइ कि लड़की हमर सबके सुरक्षित रहै आओर कमसँ कम इन्टर तकके इसकुल होइ बीए तकके सुविधा मिलैके चाही आओर लड़कीसबके किसी तरहके मतलब दुर्घटना नहि होइ आओर लड़कासबके कहबै तऽ वहाँ जिला तक राज्य तक चलि जाइत हइ लेकिन लड़कीसबके तऽ दिक्कते होइ छै एहिके लेल हम सरकारसँ कहब कि हर जगह हर सुविधा देबैके हॉस्पिटल देबैके लड़कीसबमे इएह अन्तर हइ